हालही में मैंने अपने भाई मतलब बहनों के बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदे थे जो कि उनके जन्मदिन पर उन्हें देने थे तो उस दिन हम ने जो कपड़े ख़रीदे थे बज़ार से वो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी में आए थे जिसकी वजह से हम ने मतलब उन्हें एक बार पहनाया बच्चों को तो वो एक बार में ही फट गए और मतलब उनको पहनाने में बच्चों को पहनाने में भी बहुत दिक्कतें आ रही थीं जिसकी वजह से मतलब कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी आ रही है मार्केट में